आतां आमी पळयता तें अशें सगळ्यांच्या घरांत जनावरां आसताच आसता कुत्रो म्हण माजर म्हण कसलीं आतां नुस्तीं पाळटात थोडीं पक्षी पाळटात कोंबड्यो आसतात पोपोट आसता खूब तरेचे जनावरां पाळटात मागीर थोडे भायल्या देशांनी माकड दुकर हें सगळें पाळटात जनावरां पाळप म्हटल्यार खरें म्हाका जाल्यार बरें कित्याक जनावर म्हणचे आमच्या घरांत एक कसलें वायट कितें येवपाचें आसा जाल्यार तें जनावरांच्या वयल्यान येना आतां आमच्या घरांत कुत्रो आसता जाल्यार तो कुत्रो इतको आमचो मायेस्त जाता की आमकां मागीर ताका कितें जालें जाल्यार आमकां सोसूंक जायना म्हणल्यार ताका कितें रोग जालो जाल्यार आमी ताका बऱ्यांतलो बरो उपचार करून ताका आमी ताका बरो करतात तेतून माजर आसलें म्हटल्यार आमगेर हुंदीर येनात मागीर साप येना असलें सगळें कांय आसना आतां गाय गायो थोड्यांगेर गायांचो गोठो आसता तांकां बरें धू पूस करप तांचें दूद काडटा तो जागो सारको पुसून घेवप अशें सगळें तांकां बरे भाशेन खावंक घालप आनी आमी तांकां पोसप मागीर थोड्यां कडेन आतां गंवळी आसता तेंच्या कडेन बोकडां आसता तीं सुद्दां बोकडां तशींच हे वटेन ते वटेन खंय खावपाक व्हरप तांकां रस्त्यार तांकां आतां भोवंक व्हरता आसतना सारकें सांबाळून दवरचें पडटा मदींच जर गाडी येवन मारली जाल्यार मागीर बिश्टें त्रासांत पडटलीं न्ही म्हुणून तीं आतां कितें करता सारकीं तांकां सांबाळून सांबाळून तेंकां रस्तो क्रोस करून हें करून एकदांची सगळे कडेन भोंवडावून तांकां घरा हाडटा मागीर थोड्यां कडेन मोठे गवेरेडे आसता गवेरेडे म्हटल्यार हें धिऱ्यो करतात पळय ते रेडे आसतात गवेरेडे न्ही रेडे आसतात ते आतां रेड्यांक ते बरें बरें खुबशें खावंक घालचें पडटा पांच पांच लिटर दूद आनी तांकां गंव मागीर तांकां तें आमचीं बिकणां आनी कसले कसले चणे बिणें तांकां उकडून घालचे पडटा कित्याक तांकां बरें तेल लावन तांच्या आंगाक मसाज करचें पडटा कित्याक ते धिऱ्यो खेळूंक वयतात न्ही म्हुणून मागीर आतां आयलें पक्षांचेर पक्ष्यांचें सुद्दां तशेंच तेंचें बरे भाशेन तांकां सांबाळून दवरप सोडटा आसतना फेन बीन बंद करून सोडप तें चुकून जर फेनाक बिनाक लागलें जाल्यार मागीर त्रास जाता न्ही मोरपाक शेकता तांची पाखां पिंजून आनी जनावरां म्हणटा तीं अशीं एकठीं केन्ना दवरूंक जायना हांव जाल्यार म्हणटा आतां जर एक तुवें बायल बायल बायल कुत्रो हाडलो जाल्यार दादलो कुत्रो सुद्दा हाडपाक जाय तेका पार्टनर म्हुणून एक खेळपाक असो तशेंच आतां पक्षी हाडलें जाल्यार एक पक्षी जर आमी पिजऱ्यांत दवरीत जाल्यार तो मरता रोखडो म्हणून ताका वांगडा कसो खेळपाक आमकां आनी एक पक्षी हाडून दवरचो पडटा तशेंच नुस्तें नुस्त्याकूय आमी आतां म्हणचे बरें बरे भशेन तांची कुयदाद घेवची पडटा उदक मेन म्हटल्यार तांकां सारकें टायमान टायमान चॅंज करचें पडटा तांकां खावड सारकी घालची पडटा अशें करून एक नुस्तें केन्ना उरना म्हणून चार ना जाल्यार दोन तरी कमींतल्या कमी दोन तरी नुस्तीं एका हितून आसपाकूच जाय मागीर आतां खूब जाणां जनावरांतल्यान एक धंदो कसो करतात गाय गायो पोसतात गाय पोसतात तेचें दूद काडून दूद विकतात मागीर भायल्या देशांनी मेंढऱ्यो मेंढऱ्यांची कात काडून तेंचें तें लेंव काडून तें विकतात मागीर आमचीं आतां माजरां आसतात बरीं बरीं नांवांचीं पर्शियन कॅट आनी कसलीं कसलीं जातीचीं आतां माजरां हाडून तेंचीं पोरां विकतात मागीर तशेंच कुत्र्यांचें सुद्दा कुत्रे सुद्दा कसले कसले जर्मन शॅपर्ड म्हण लेब्रडॉग म्हण कसले कसले तरेकवार वेगळे वेगळे जातीचे कुत्रे हाडून ते विकपाचो धंदो करतात तातूंत भितर नुस्तीं सुद्दां विकतात आनी आतां इन्कम म्हणटा तसो आमकां जनावरांचे जनावरांतल्यान सुद्दां खूब येता